हमर गाममे छठि पर्व बहुत उत्सवसँ मनायल जाइत अछि छठि पाबनि बहुत प्रसिद्ध पाबनि अछि ओहिमे गाम गामसँ लोकसभ बाहरसँ सेहो अबैत छथि आओर सभ अपन मिलि कऽ छठि बहुत उत्सवसँ मनाबैत छथि ओतय घाट दू दिन पहिनेसँ घाट बनैए घाटमे सभ मिलि कऽ घाट छिलैत छथि ओकरा निपाइए आओर हमसभ अपन घरमे ठकुआ बनाबैत छी ओहिके पहिने आँटा गहूँमके धोबैत छी गहूँमके फेर पीसैत छी फेर पीसि कऽ ओकर ठकुआ बनाबैत छी भुसुआके लेल चाउर भूजि कऽ फेर चाउरके पीसि कऽ ओकरा फेर भुसवा बनाबैत छी बहुत उत्साहके साथ हमसभ ई पर्वके तैआरी दू महीना पहिनेसँ करैत छी एहिमे बहुत सूप होइत छै डाली पथिया पन पथियासभ बहुत होइत छै जकर तैआरी दू महीना पहिनेसँ लोक करैए उत्सवसँ मनाबैए आओर एहिमे हमरासभके गाँवमे बहुत आयोजनो मनायल जाइत अछि जेनाकि गायकसभ गाना गाबैए ओतय घाटपर तऽ बहुत नीक लगैए बहुत ई पैघ बहुत प्रसिद्ध पर्व अछि